हॅलो क्लासीक रेस्टोरंट हं हांव म्हापशेच्यान सुवर्णा उलयतां हं तुमी ऑडरी घेतात न्ही पांच जूनाक न्ही आमगेर एक कार्यक्रम आसा सत्यनारायणाची पूजा आनी म्हाका तुमकां एक जेवणाची ऑडर दिवपाक जाय तातूंत डाळ भात गोडशें हळसाण्याचें तोंडाक आनी पुरयो आसतले बाकी तुमी सगळें हाडप उदक खीर खावपाक प्लासिटीक कंटेनर उदक पिवपाक पेले चमचे बी सगळें सो अशीं म्हाका शंबर लोकांची ऑडर दिवपाक जाय तुमच्यो कश्यो आसतल्यो प्लेटी म्हापशांतच जे शेजारचे काशीबाय रेस्टोरंट आसा न्ही तांकां हांवें फोन केल्लो तांच्यानी म्हाका एकशें पन्नास रुपयांक सांगलां एक प्लेट सो तुमचे कडेन कितें जर डिस्कावंट मेळत मेळत म्हाका जाल्यार म्हजी ऑडर हांव तुमकांच दितलें मातशें म्हाका सांगता तुमचें डिस्कावंट आनी ऑडर तुमी स्विकारता काय ना ते